ہیلو سلام علیکم جی افضل بابو سے بات ہو رہی ہے اچھا میں نے بیج کے دکان میں کال لگایا تھا اسی کے پاس لگایا نا اچھا وہ کچھ بھی وہ کچھ بیچ کے اکارڈنگ بات کرنی تھی ہاں وہی مطلب کھیرا وغیرہ کا ککری وغیرہ کا اچھا اچھا یہ اس کا کچھ خوبیاں بیان کیجیے جی جی مطلب مجھے چاہیے تھا ایسا کہ دو مہینے میں مطلب گھر کے لیے زیادہ نہیں گھر کے لیے پیداوار ہو گھر کا اخراجات کے لیے تو دو مہینے یا ڈے ڈیڑھ مہینے میں جو ایسا ہو جو پھل دے سکے

ایسے بیج کی قیمت کیا ہوگی اچھا اچھا آپ کا یہ شاپ کہاں پر ہے سر چاکن میں ٹھیک ہے تو کل مارننگ میں آئیں یا ایوننگ میں اوکے دس بجے کے بعد آپ کی شاپ اوپن ہوتی ہے اوکے تو ہم انشاء اللہ تشریف لے کے آتے ہیں آپ کی دکان پہ جی انشاء اللہ کل آتے ٹھیک ہے السلام علیکم